مجھے گانا گانا بہت پسند ہے مجھے گانا سننا بھی اچھا لگتا ہے میں بچپن سے ہی گانا گانے کا شوقین ہوں میں کلاس سیون سے گانے گا رہا ہوں میں استاد کے پاس جاتا ہوں جو کہ مجھے گانا گانا سیکھاتے ہیں اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں ایک ایستھیٹک گانے سنتا ہوں گانوں کا ہم سے ایک بہت پرانا رشتہ ہے جب کہیں شادی بیاہ ہوتا ہے تو ہم ناچ گانے والے گانے سنتے ہیں جب ہم سیڈ ہوتے ہیں تو ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں تو گانا ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ ہمارے فیلنگ سے جڑا ہے جو ہم سیڈ ہوتے ہیں یا خوش ہوتے ہیں تو ہم طرح طرح کے گانے سنتے ہیں اور مجھے گانا گانا بہت پسند ہے